بچوں کو کھیل کھیلنا بہت پسند ہے وہ کئی طرح طرح کے کھیل کھیلتے ہیں بچوں کا کھیل کھیلنے سے بہت خوشی ملتی ہے بچوں کو کھیل الگ الگ ہوتے ہیں جیسے کبڈی کھوکھو بیڈمنٹن باسکٹ بال چھپن چھپائی لوڈو اسی طرح کے کئی سارے کھیل بچے کھیلتے ہیں اور الگ اور اب تو فون لیپ ٹاپ جیسی چیزیں بھی آ گئی ہیں جن میں بچوں کو بہت خوشی ملتی ہے ان سب میں بھی بچے کئی طرح کے کھیل کھیلتے ہیں جیسے کہ فری فائر پب جی یہاں تک کہ فون میں لوڈو بھی کھیلی جاتی ہیں ڈرائیونگ آدی یہ ایسے بہت سارے کھیل ہیں جو فونوں میں کھیلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آج کل کے بچوں کو تو لیپ ٹاپ فون انہیں سب کے کھیل پسند آتے ہیں ویسے تو کھیل باہر کھیلنے کے الگ ہوتے ہیں اور اندر کھیلنے کے الگ ہوتے ہیں بچوں کو بچے کوئی سا بھی کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں بچے ہر طرح کے کھیل کھیلتے ہیں